ओइ सार खबरा दङ दङ सार

अ खै थारिखआ थारिखआ थारिखआ अ स्नि अक्ट'आव ना अ गाइखेरा अ ओरैनो बेसेबां नांगौमोन जौसे लिटार अ अ जागोन जागोन जागोन सार जागोन जागोन जागोन एखदम माने मोजां गाइखेर मोनगोन आरो बे खुनु भेजाल गैया आंनि गाइखेरखोथ' नोंथाङा मिथिखायो बुहुद जायगायावनो थाङो आंनि गाइखेरा अ दा नोंथांनो आरो सारनो आरो मोनसे इमान गिदिर मोनसे खामानियाव आं गाइखेरखो आं मोजां गाइखेर हराब्लाथ' जानाय नङा ना दामाथ' दा बे समाव सल्लिस थाखानि गाहायाव मोनलिया अ ब्रैजि

आरो गाइखेरखौ गाइखेरखो आं हैनो नांगोन ना नोंथाङा लांफैगोन अ आंनिया गारि दङ गारि लाना थांनो हायो आं अ गारिजों अ जागोन जागोन ओइ टेनसन लानाङा गाइखेरा जागोन आं बुहुद मानसिनियावनो औ सिन्था गैया सिन्था गैया गाइखेरा आंनियाव एभेलेबेल गाइखेर मोनो आंनियाव दासान्दि गाइखेरनि अभाब गैथ'आ आरो बुहुद मानसियानो हाबायाव बिदिनो लांगासिनो दङ आरो नोंथाङा सोंनानै हयथ' मिथिना मोनगोन जे आंनि गाइखेरा माबायदि गुबुनियावब्लाबो अ अ दुइ दुइ गायखेरबो अर्डार होजायो अ मोनगोन बिखोबो मोनगोन जुदि अर्डारखो होयोब्ला

अ थिख आसे सिन्था खालामनाङा जागोन सार अ दुइ गाइखेरब्लाबो जागोन खालि आंनो फिक्स्ड हिसाबखो खिथाहरब्लानो जाबाय परिमानखो दे दे सार दे अ दे दे खुलुमबाय अ दे दे अ अ